तव्हां पाकिस्तान मां हिंदुस्तान लॾे आहियो त तव्हां असांखे हुन जे अनुभव जे बारे में विस्तार में ॿुधायो असां जॾहिं पाकिस्तान खां हिंदुस्तान आहियासीं त काफ़ी शहर घुमिया उल्हासनगर घुमियो पूने घुमियो ऐं असांजो पिंपरी घुमियो ऐं असांजो ॾाढा शहर घुमिया पर असांखे घुमी घुमी आख़िरि कटे पिटे कटनी में ई आहियासीं असांजा रिश्तेदार बि कुझु हुतां हिते कटनी में पोइ असांखे हिते ठीकु लॻण लॻो की असांजे हिसाब सां कटनी शहर ठीकु आहे हुन खां पोइ असां मां ऐं पिता साहिबु हिते रहियासीं माइटनि वटि हिते ॿारहं ॾींहं क़रीबु क़रीबु असां रहियासीं त मुंहिंजे पिता साहिब खे मज़ो न अचणु लॻो उहा चई पुटु वापसि हलिणो आहे हिते मूंखे मज़ो नथो अचे मां चयुमि ॾिसो तव्हांजो हालति हुन वक़्तु सही न हुआ हिन वक़्तु चयोमांसि भई असांखे अॻे पोइते भविष्य असांजो हिते ई आहे तव्हां दिलि ॿधो साईं असांजे मथां रहमत कंदासीं सुठो थींदो अॻिते हली निकिरी पवंदासी पंहिंजो रोज़ी रोटी चालू कंदासीं त ॾाढो सुठो लॻणु लॻंदो त हुन खां पोइ बि पिता साहिबु मञण लाइ तयार न हुओ की मूंखे हिते रहिणो आहे हुन खां पोइ वीह वीह ॿावीह ॾींहनि खां पोइ मुंहिंजो पिता साहिबु वापसि हली विया मां अकेलो हिते हुउसि उन खां पोइ मां हिते ॻोल्हणु लॻुमि पंहिंजी बिज़नेस जे विषय में दुकान जो करण लॻोयुसि की भई किथे दुकान किराए सां मिले त हुन खां पोइ चालू कयूं ॻोल्हे आख़िरि हिक रिश्तेदार सां गॾु दुकान मिली वियो किराए जो हुन खां पोइ हिक रिश्तेदार सां गॾु मिली करे गॾिजी करे पार्टनरशिप में असां हिकु धंधो चालू कयोसीं स्पोट्स जो जंहिंमें असां सालु ॾेढ सालु हलियासीं कमु सुठो ठीकु हलियो पर उन खां पोइ बि असांजो हुन कम में घाटो थी वियो हुन खां पोइ मज़ो न अचणु लॻो मन में संतुष्टि न पई थिए हिन विच में मुंहिंजा ॿार हुते अची विया मुंहिंजो दादा साहिबु अहिड़ा आहियां मुंहिंजी मिसिज आई भेनरियूं आहियूं मुंहिंजी माता साहिबु इन विष विच में अची विया हुन खां पोइ किराए जो मकान वतो असां हिते कटनी में उन मकान में रहणु लॻासीं हुन खां पोइ मां हुन सां पार्टनरशिप तव्हांजी छॾाई स्पोट्स जो दुकान बंदि करे मां हुन खां पोइ जनरल स्टोर जो कमु चालू कयो जनरल स्टोर जो कमु चालू करण खां पोइ धीरे धीरे असांजो ठीकु हलणु लॻो सुठो हलणु लॻो विस्तार बि थियणु लॻो ॿाहिरां ख़रीदी जबलपुर मां ॿियनि शहरनि मां बि थियणु लॻी पोइ धीरे धीरे वधाए कमु होलसेल जो बि चालू कयो ॿाहिरां माल वञण बि लॻा ॿाहिरां माल अचण बि लॻा उन खां पोइ हिते असां घर जी कोशिशि कई की भई हिते असांखे घर वठिणो आहे हिन करे किराए जो मकान आहे त धीरे धीरे असां पंहिंजो घर बि वठूं इन खां पोइ घर जी ॻोल्हा शुरू कई जेतिरो समय मिलंदो उहो जॾहिं फ़ुर्सत थी वेंदासीं असां दुकान मां संडे ॾींहुं त उन खां पोइ घर जी ॻोल्हाई चालू हूंदी खोढ़ जॻाउनि ते घर ॾिठां पर किथे वणे किथे न बि वणे उन खां पोइ असां हिते ॻोल्हे ॻोल्हे आख़िरि हिते खेबर लाइन में सुठो मकान सम्झ में अची वियो की भई हाणे असांखे हिते ई रहिणो आहे हिन खां पोइ हिते मकान ॾिसी करे असां हिते हुन वक़्तु उहो मकान वतोसीं मकान खां पोइ उन मकान खे काफ़ी हद ताईं कुझु बि ढंग जो ठहियलु न हुओ इन करे हुन खे असां सुठे रूप रंग ॾेई करे ठाहिरायो मिस्त्री लॻराए करे बाथरूम वग़ैरह कमरा वग़ैरह सभु सुठे तरीक़े सां पंहिंजे सुहिणे तरीक़े सां ठाहिरायासीं जीअं असांखे सुविधा जनक कमरा मिलनि उन खां पोइ पंहिंजे धंधे जो विस्तार कयो धीरे धीरे मुंहिंजी भेनरुनि जो बि वॾी थी वियूं ॿ भेनरूं मूंसां गॾु आहियूं हुयूं उन्हनि जा विहांउ बि करायां हिन करे कुझु समय लॻिजी वियो हिकिड़ो उन खां पोइ मुंहिंजो धीरे धीरे ॿिए परिवार जा सदस्य बि होड़ा हिते आहियां मुंहिंजो भाउ आहियो नंढो हिकु वॾो धीरे धीरे उहे बि मूं सां जॉइंट थी करे गॾिजी करे असां धंधे खे अञा वाधारो कयोसीं धीरे धीरे वधायोसीं कम खे नंढो भाउ जो विहांउ न उथियलु हुओ उन जो बि हिते शादी कराई भेनरुनि जा बि विहांउ करायां हुन खां पोइ असांजो पंहिंजो परिवार सुठो हलणु लॻो कमाई बि सुठी थियणु लॻी धीरे धीरे सभिनि जो विहांउ बि ॿारनि जा थी विया त बहितर कम थी वियो असां पाण हींअर ॾाढो ख़ुशि आहियूं त हिते असां हुतां जीअं अपेक्षा असांखे हिते ॾाढी ख़ुशी आहे की घटि में घटि असांजी कोई परेशानी कोन्हे कोई दिक़त कोन्हे हाणे असांजे परिवार में ॾाढियूं ख़ुशियूं ख़ुशियूं आहिनि ईश्वर ई रहमत एत एतिरी आहे की सभु कुझु उन देश जो आहे असां पाण ॾाढो ई मज़े में आहियूं असां ॾाढी ख़ुशी थी आहे की असां हुन वक़्तु सुठो थियो पाकिस्तान छॾे करे असां पंहिंजे हिंदुस्तान में आहियासीं इन खां वधीक ख़ुशी असांजे लाइ ॾाढी आहे की असां हिते रहूं था असां बिल्कुलु ख़ुशि आहियूं मज़े में आहियूं